मां अॼु रिटायर थियणु वारो आहियां रिटायरमेंट खां पहिरीं मुंहिंजो मूंखे सॼी दुनिया रिटायर खां पोइ मूंखे सॼी दुनिया घुमण जी गुज़ारिश आहे ऐं हू प्लेन करे रहियो आहियां पासपोर्ट जेका रिटायर खां अपडेट करण जी ज़रूरत पवंदी मूंखे रिटायर खां अपडेट करण लाइ मूंखे कहिड़ा कहिड़ा दस्तावेज़ ऐं अमलु करण लाइ ज़रूरी अमलु आहिनि हू सभु ॻाल्हि जी कोशिशि करिणी आहे रि रिटायर जीअं ई मां पंहिंजो पासपोर्ट अपडेट स्टेटस में थी वेंदो त मां सॼी दुनिया घुमणु वेंदमि सॼी दुनिया घुमण खां पहिरीं मूंखे सभिनि खां पहिरीं यूरोप घुमणो आहे यूरोप जेतिरा बि ॻोठ आहिनि जेतिरा बि सिटियूं ऐं गांव आहिनि मूंखे उहो घुमणो आहे लंडन पेरिस जेकी डेनमार्क वग़ैरा ॻोठ मूंखे घुमणा आहिनि पोइ मां वेंदसि अमेरिका अमेरिका में मूंखे अमेरिका में न्यूयॉर्क घुमणो आहे जेकी बि सेवा मूंखे हिन ॻाल्हि जी जामु उत्साह आहे की मां रिटायर खां पोइ मां सॼी दुनिया घुमणु वेंदमि हुनखां पहिरीं मूंखे मुंहिंजो पंहिंजो पासपोर्ट अपडेट स्टेटस में खणी अचणो पवंदो जेको की रिटायर थी वियो आहे हुन लाइ कहिड़ा कहिड़ा दस्तावेज़ कहिड़ा कहिड़ा पाण खे अमलु करण लाइ डॉक्यूमेंट्स खपनि दस्तावेज़ खपंदा हू मूंखे पुछणो आहे छा तव्हां मूंखे पुछी ॿुधाईंदा की कीअं थींदो आहे ही सभु तव्हां जो कीअं छा रायो आहे तव्हां मूंखे रायो ॾींदा मूंखे की तव्हां पासपोर्ट रिटायर अपडेट स्टेटस मां छा छा दस्तावेज़ खपंदा ऐं तव्हां पंहिंजो रायो ॾींदा की मां किथे घुमणु वञां रिटायर खां पोइ कहिड़ी कहिड़ी ॻोठ ऐं कहिड़ी कहिड़ी शहरनि में मां घुमणु वञां तव्हां खां कुझु हिदायत मूंखे मिलंदी